पहिने की रहै छलै अहाँके तऽ लड़काके फोटो आबैत छलै आओर लड़कीके परिवारवला पसन्द कऽ लैत छलै तऽ जे छै से ओहिके बाद अगर ओकरा पसन्द भऽ गेल छै तब विवाह भऽ जाइत छलै लेकिन आब आब तऽ काफी दिक्कत छै अहाँके बहुत सारा दिक्कत होइत छै किएक तऽ लड़की पहिने तऽ परिवारके जाय दियौ पहिने लड़काके लड़का जे छै से लड़कीके पसन्द अयबाक चाही लाइक एक्चुअली की होइत छै अहाँके लड़काके जे विवाह होइत छै तऽ लड़की कहै चलै चलू लड़की ठीक छै एनाहू पढ़ल लिखल छै अच्छी व्यवहार छै तऽ लोक पसन्द कऽ लैत छलै लेकिन लड़की लड़की जे छै से लड़काके पसन्द नहि करैत छै जल्दीसँ हुनका पहिने पसन्द हेबाक चाही ओहिके बाद अगर पसन्द भऽ जाइत छै फैमिलीसभके पसन्द भऽ गेल फेर अहाँके भेट घाँट देखा सुनी होइत छै आओर एहिके बाद जे छै अहाँके से मतलब विवाहके सारा काम भऽ जाइत छै विवाह भऽ जाइत छै ओहिके बाद बस